खाधो ठाण लाइ जो उनजो शौंकु मूंखे मुंहिजे मम्मी खां थियो मुंहिंजी माउ मूंखे ॾाढियूं घड़ियूं शयूं सेखारियूं मुंहिंजी माउ जो हथ जो खाधो ॾाढो सुठो हूंदो हो सभिनि खे ॾाढो वणंदो हो मां बि पंहिंजी मम्मी खां दालि पकवान क़ढ़ी चांवर ऐं सिंधी ढोढा ऐं घणियूं शयूं मम्मी खां ई सिखियसि त मुंहिंजी माउ ऐं मां बि घर मेंं सभिनि खे ठाहे करे खाराईंदी आहियां सभु ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि मम्मीअ खां मां नयूं शयूं बि सिखंदी आहियां जेके सिंधी खाधा आहिनि मां चवंदी आहियां मूंखे छा छा आहे मां मम्मी मुंहिंजी ॿुधाईंदी आहे की हीउ ठाहे हीउ ठाहे सेअल भाॼियूं ठहाराए सेखारींदी आहे वाङण तरण घणे ईए शयूं आहिनि जेके मां पंहिंजे माउ खां ई सिखी ऐं मूंखे ॾाढो सुठो लॻंदो आहे ऐं घर में बि सभ ॾाढा ख़ुशि थींदा आहिनि खाई करे नयूं नयूं डिश ठाहींदी आहियां त सभ ख़ुशि बि थींदा आहिनि की चवंदा आहिनि की सभ ॾाढो सुठो मतिलबु खाधो ठाहींदी आहीं त उनमें मां पंहिंजो सॼो उनखे चवंदसि मुंहिंजी माउ जो पूरो उनमें पूरो हथ आ्हे मुंहिंजी माउ मूंखे सेखारियो आहे इहो